हेलौ औ आब' नामा आं माबानि बे गामिनिनो आरो नों फैग्राया बाजाराव बे गामिनि माबा कक्राझारनि कक्राझार बभानिफुराव औ आब' आब' आलायस्रि ना

ओमफ्राय माबा मैगंया दा बायदियाव दाम बुरजा नामा मैगंफ्रा बिसिबां दाम जाखोथाय

औ बिदिनो खांख्रिखला सबाय बिमा बेफोर बायदिखौ आरो मैथा दंमोन जोंनाबो मेरला मैगङा आं गायनाय जायो ओंखायनो दा आंहोबो सोलाबा औ ओमफ्राय नों लांफैनो हागोन नामा औ औ फोरला जिंखा औ मेरलामोन फाथाय हरजागोन नङाबा नों बहाय थायो मायो खिन्थाहरनानै औ औ औइ औ औ औ ओइ एसे खम लानोसै नोंसोर फानग्रानिफ्राय दामखौ औ औ औ एसे खम लानसै औ ओरैनो थायो मैगंफ्रा गाज्रि जाला जोबो जाख'नो हाया मानसि खम औ औ औ खेथिया मेरलाखा हाय ए औ औ दे माबा हैजागोन बे जायगा उनाव खिनथाहरबानो औ बाबुखौ थिनहरगोन आङो औ सबाय बिमा फोरला दंजोबो आरो औ लेबुफोरबो दङ लेबु गिदिरबो दङ औ औ हरजागोन बानलुफ्राबो जि दाम जाबाय दाना बानलुयाबो दङ औ बानलुया मोजां मोजां दंथारो जोंनाबो जि थायदों मोननानै सिरिलाजोबोसो बानलु थाइबें जोगोमारजों औ औ औ जागोन दे औ गाबोनथ' बाजारखा दाथ' मोनाबायानो गाबोन फुंयावनो हैजागोन दां गाबोन फुंफ्राव औ औ दे दे दे आब' दोनसां